देश में आए दिन रोज़ाना कुछ ना कुछ घटनाएँ हो रही हैं अपराध रोज़ाना बढ़ रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्मेंट को कि एक्शन लिया जाए इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो भी अपराध होता है जो भी मुजरिम है उसको कड़ी सज़ा दी जाए मतलब ठोस एक कानून बनाया जाए जिससे की अपराध जो हो रहा है वो कम हो आए दिन कुछ ना कुछ अपराध हो ही रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी कमी आए क्राइम रेट जो है नीचे गिरे वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार को कुछ योजनाएँ चलाना चाहिए जिससे की जो नागरिक हैं उन योजनाओं का लाभ ले सकें और इन योजनाओं का जब लाभ लेंगे तो अपराध भी कम होंगे जो क्राइम रेट हे वो भी कम होगा तो योजना भी ऐसी रखी जाए जिसके अंदर सबका फ़ायदा हो और देश में विकास भी हो और देश में शांति शांति रहे ऐसी योजना भी बनाई जाए और एकता रहे एक दूसरे में प्यार मोहब्बत से रहें जितने भी नागरिक हैं सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो कोई अपराध नहीं होगा कोई क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा तो ये सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए जिससे कि नागरिक एक साथ रहें तो मेरी सोच यही है कि सरकार को इसको ऊपर कड़ा ऐक्शन लेना चाहिए अपराधियों के ऊपर जिससे कि अपराध करने वाले कम हों तो मेरा सुझाव यही है इस बारे में